میں آس پاس کے قصبوں اور دیہاتوں میں مہینے میں تقریباً دو سے تین مرتبہ جاتا ہوں دیہات کا ماحول مجھے ہمیشہ سے بہت متاثر کرتا ہے اس لیے جب بھی موقع ملتا ہے میں وہاں جانے کی کوشش کرتا ہوں میرا جانا مختلف مقاصد کے لیے ہوتا ہے کبھی خاندانی ملاقاتوں کے لیے کبھی کسی خاص تہوار یا شادی بیاہ کی تقریب میں شرکت کے لیے اور کبھی کبھار صرف سیر و تفریح کے لیے بھی جاتا ہوں دیہاتی زندگی کی سادگی قدرتی خوبصورتی اور خلوص دل لوگوں سے ملنے کا الگ ہی لطف ہوتا ہے جب میں دیہات جاتا ہوں تو اکثر مقامی بازاروں سے تازہ پھل سبزیاں اور دیسی مصنوعات خریدتا ہوں کیونکہ شہروں میں اتنی خالص اشیاء دستیاب نہیں ہوتیں اس کے علاوہ مقامی میلوں میں بھی شرکت کا موقع ملتا ہے جہاں روایتی جہاں روایتی کھیل دستکار اور لوگ موسیقی کا لطف اٹھایا جاتا ہے بعض اوقات تعلیمی یا تحقیقی مقاصد کے لیے بھی دیہات کا